कार्यस्थल पर यदि जब हम कहीं पर कार्य करते हैं तो हमारे लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कुछ कार्य ऐसे मिलते हैं जो हम उस समय में ना पूर्ण करने में सक्षम नहीं होतें फिर भी हमें उनको पूरा करना पड़ता है और मैं अगर ऐसी स्थिति में होती तो मैं बहुत ही पैसेन्स के साथ उन चीज़ों के साथ डील करती हूँ और मैं यह सोचती हूँ कि नहीं मुझे ये काम मिला है तो मुझे ये काम पूरा करना ही है टील द डेट मुझे कर कर देना है तो मैं उस काम को फिर बोझ नहीं समझती और बड़े मज़े के साथ करने की कोशिश करती हूँ इस प्रकार से जो मैं अपना सारा जो कार्य है वो बहुत बख़ूबी निभाती हूँ और इसमें मुझे करने पर कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि अरे ये काम मैं क्यों करूँ या कैसे करूँगी मैं हमेशाा यही सोचती हूँ कि नहीं मुझे दिए हुए दिए गए कार्य को उस टाइम पीरियड के अंदर कम्प्लीट करना है तो करना है और मैं कई बार ऐसी परिस्थिति में फस भी चुकि हूँ कि बहुत ही कम टाइम में टास्क पूरा करना होता है तो मैंने बख़ूबी उसे टाइम में उस टास्क को कम्प्लीट किया है अपने कार्य स्थल जगह पर मैं अपनी कोई भी जो परिस्थिति होती है घरेलू परिस्थिति है शारीरिक परिस्थिति को उन पर हावी नहीं दे होने देती हूँ मैं अपने कार्य को हमेशा समय पर कू पूर्ण करना जानती हूँ